महाराष्ट्र जा न्यूज़ चैनल ऐं न्यूज़ पेपर चो न्यूज़ चैनल त चोवीह कलाक हलंदा रहंदा आहिनि न्यूज़ पेपर बि माण्हूं जाम वणंदा आहिनि हिननि मीडिया जे द्वारां माण्हूनि खे मेडीकल ऐं असां जे स्वास्थ्य जी जानकारी रहंदी आहे त ॿाहिर छा थो हले कहड़ी बिमारी किथे फैले थी हे जाम